इक बारी में भारत दा झंडा बनाया हा ते उसी रंग दित्ते हे चिट्टा सैल्ला ते केसरी ते बड़ा शैल बनेआ हा ते बड्डे नेह् चार्ट पर बनाए दा हा में ते सारें बड़ी तारीफ कीती कि तुसें बड़ी शैल चित्रकारी कीती ते भी में ओह् झंडा अपने आंगनवाड़ी सेंटर लाया ते उत्थै अ'ऊं इ'यां बी दिवारें पर किश किश बनांदी गै रौह्न्नी ते निक्के निक्के बच्चे औंदे मेरे कोल उत्थै ते उं'दे गल्ला अ'ऊं किश ना किश ते बनांदी गै रौह्न्नी आं ते में स्येऊ केले निक्के निक्के दवारें पर की के साढ़े आंगनवाड़ी बिच बच्चें गी किश किश बनाइयै दस्सना होंदा ना अस दवारें पर उत्थै किश किश बनांदे रौह्न्ने ते एह् में बनाया हा ते काफी सारें लोकें तारीफ बी कीती ही कि चलो तुस इन्नी शैल चित्रकारी करदे ओह् अगर असें किश बनाना होग ते जरूर तुसेंगी सद्दगे